हाँ हमने स्वास्थ्य बीमा नहीं किया है और यदी हम बात करें तो स्वास्थ्य बीमा करना चाहिए जिससे की मृत्यु के बाद आप आपको उसके पैसे मिल सकें आप के परिवार जनों को सबको सहायता मिल सके और चलती लाइफ़ में आप की यदि स्वास्थ्य खराब हो जाए तो आपको स्वास्थ्य सुधारने के लिए भी पैसे प्रदान किए जाएं सरकार के द्वारा और यदि हम बात करें की हमारे परिवार सदस्यों के लिए हमने इस्तेमाल किया या नहीं किया तो हमने अभी तक नहीं किया क्योंकि हमारा बीमा था ही नहीं